हरिओम असांजे हिते धार्मिक त्योहार जाम मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं चेटी चंड चालीहो ॿहिराणो जाम धाम धूम सां रेलियूं निकरंदियूं आहिनि भंड़ारा थींदा आहिनि गुजरात में सभिनि कॉननि खां हर तरह कोननि खां हिते सभु महिमान ईंदा आहिनि जाम वॾो हिते धाम धूम सां सभु कुझु मल्हायो वेंदो आहे उतरायण थी अ हीअ नवरात्रा थिया जाम धाम धूम सां असांजे हिते सभु शहर सभु इहो मल्हाया वेंदा आहिनि तंहिंमां असांखे हिते खेल क्रिकेट बि खिॾायो वेंदो आहे असांखे हिते असां क्रिकेट बि खेॾणु वेंदा आहियूं असांजे हिते अठ ॾह टिमियूं क्रिकेट जूं तयारु आहिनि सभु उहे क्रिकेट खेॾंदा आहियूं मौज़ मस्ती कंदा आहियूं हर तरह जो हिते सभु मल्हायो वेंदो आहे जीअं जन्माष्टमी आहे जन्माष्टमी असां धाम धूम सां सॼो मल्हायो वेंदो आहे कॉम्पिटिशन थींदी आहे जन्माष्टमी ते माना वॾी म अ एॾो मथे मथे मटकी रखंदा आहिनि केरु वधीक थो फोड़े केरु फोड़े थो मथे हुनखे इनाम ॾिनो वेंदो आहे क्रिकेट में इनाम ॾिनो वेंदो आहे जाम हर कंहिं शइ जी हर कंहिं त्योहार जो हिते जाम मौज़ मची वई हूंदी आहे जाम मौज मौज हिते असांखे त हिते जाम त्योहार वणंदा आहिनि गुजरात जा पंहिंजे सिंध जा त्योहार असांखे जाम वणंदा आहिनि हिते हरिओम